दानि न'आव कुकार बाहायो दालि सबाय रुनो साराय बाहायो भाजा भुजा एवनो ओंख्रि संनो गोदोनि खुरै खावराय थोरसि खावराय दङ गंनै थोरसि खावराय गंनै खुरै खावराय गंनै पितलनि थोरसि गंनै खुरै गंनै गिलास गंनै जग पलास्टिकनि जग खिलि दं ससपेन दं साहा लोंनो काप दं दिंग्रि गिलास जौ लोंनो बाहायो आलासिफोर फैनायाव